ہمارے باورچی خانے کے بجلی کے آلات میں مکسر ہے گرائنڈر ہے گیس سلنڈر ہے اوون ہے الیکٹرک کیتلی ہے اور روسٹر ہے پرانے زمانے میں جب لوگ کھانا بناتے تھے تو وہ زیادہ تر کام باورچی خانے کا اپنے ہاتھوں سے ہی کرتے تھے جیسا کہ اگر میں اپنی نانی جان کی ہی بات کروں تو وہ اپنے باورچی خانے کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے ہی کرتی تھیں جیسا کہ روٹی بنانا یا پھر کھانا پکانا وہ مٹی کے چولہے پر کھانا پکاتی تھیں لکڑیوں کا استعمال کر کر روٹی بنانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے ہی آٹا گوندھتی تھیں اس زمانے میں بجلی کے آلات نے ہمارا کام کافی آسان کر دیا ہے جیسے کہ اگر ہمیں مصالحہ پیسنا ہوا تو وہ پانچ چھ منٹ میں ہی مصالحہ بآسانی پس جاتا ہے